अच्छा में सुरभि जी तुसें गी पुच्छना चाह्ङ कि तुस पढ़ाई दे कन्नै अपनी लाइफ च अग्गें केह् केह् करना चाहंदियां ओ जरा थोह्ड़ा इ'दे बारै सनाए ओ मेरा नांऽ सुरभि शर्मां ऐ ते में अपनी पढ़ाई दे कन्नै कन्नै सिंगिग च बी सिंगिंग दे फील्ड च बी जाना चाह्न्नी आं ते मेरा जेह्का एम ऐ जिंदगी च ओह् मेरा यूपीऐस्ससी कलियर करियै ऐ ओह्दे च अच्छा रैंक जेह्का हासिल करने दा ते में इ'दे आस्तै बड़ी सारी कताबां बी हून पढ़ा नी पढ़ै नि आं ऐ ते बड़ी सारी जर्नल नोलेज दियां कताबां न स हिस्ट्री दियां न ज जग्राफी दियां न सविक्स दियां न ते एह् सारी कताबां अ'ऊं पढ़ा नी ते में जेह्का ऐ कन्नै कन्नै अपनी सिंगिंग जेह्की ऐ ओह् बी कंटिन्यू रक्खनी ऐ कन्नै कन्नै अपनी सिविल सरविस दी त्यारी दे कन्नै कन्नै ते बड़े शैल गाने गाई बी लैन्नी आं ते मिगी डोगरी गाने बी मिगी जेह्का कालेज च बी बड़े सारें च पार्टिसपेट कीते दा ऐ ते मिगी बड़े सारे इनाम बी थोए दे न डोगरी च जि'नें गाने च में पार्टिसपेट कीते दा हा ते में सिंगिंग बी मेरा इक आखदे न कि बंदे च इक अंदरा होंदा कि एह् जेह्की ओह्दे च कला ऐ ते मेरे च मिगी लगदा ऐ कि मेरे च सिंगिंग जेह्की ऐ ओह् ऐ ते में अपनी पढ़ाई दे कन्नै कन्नै अपनी सिंगिंग गी बी कंटिन्यू करना चाह्न्नी आं ते जि'यां साढ़ी डोगरी गाने न उ'नें गी प्रमोट करना चाह्न्नी आं उ'नें गी अग्गें बधाना चाह्न्नी आं उ'नें गी ऐसे मकाम पर लेना चाह्न्नी आंं कि लोक बी उ'नें गी पसंद करन ते उं'दी प्रशंसा करन ते में बस इ'यै आखना चाह्न्नी आं कि में अपनी लाईफ च इक बड़ी आफिसर बनना चाह्न्नी आं ते कन्नै कन्नै में इक अच्छा कलाकार बी बनना चाह्न्नी आं